دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجبوعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیری حقیقی میں استعمال ہوا ہو مثلاً سر پر چڑھنا کہ حقیقی معنی سر کے اوپر چڑھنا ہے جبکہ مجازی معنی میں اس سے مراد گستاخ یا بدتمیز ہے اردو زبان میں محاورے بہت استعمال ہوتے ہیں ماں باپ بھائی بہن رشتےدار یہاں تک کہ ہر چھوٹے بڑے اپنی باتوں کو کہنے کے لیے محاوروں کا استعمال کرتے ہیں کچھ محاورے یہ ہیں اینٹ سے اینٹ بجانا بات کا بتنگڑ بنانا الٹے پاؤں لوٹنا پاشا پلٹنا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے آنکھیں دکھانا جتنے منھ اتنی باتیں پیٹ میں چوہے ناچنا جس کی لاٹھی اس کی بھینس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اسے ہی محاورے کہتے ہیں